मां पंहिंजी खेती बाड़ी आमदनी जी शयुनि खे बैंक में रखी संभालंदो आहियां असांजे क्षेत्र में फसल ऋण जी सुविधा आहे इहो ऋण असांजे ज़मीन जी नाप ऐं फसल जी पैदाइश ते निर्भर थींदो आहे जेको किसान ऋण वठंदो आहे हुन जो बीमा सरकार कराईंदी आहे हिन लाइ राष्ट्रीय किसाननि बीमा योजना आहे बैंक वित्तीय सहायता प्रधान कंदी आहे